हाँ मझे पक्षियों को देखना अच्छा लगता है लेकिन पक्षियों को नजदीक से देखने में अच्छा लगता है दूर से देखने में पक्षियों को ठीक से देख नहीं पाते हैं हम इसीलिए मैं दूरबीन उपकरण का उपयोग करना चाहूँगा कि मझे पक्षियाँ क्लियर दिखें और उनके जो भी पंख हैं पैर हैं बिल्कुल एकदम साफ दिखें जिससे मैं उनको देखकर मेरा मन खुश हो सके

स्पॉट स्कोप भी स्पॉट स्पॉटिंग भी स्कोप भी मुझे देखने उससे भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है उससे भी एकदम पक्षी क्लियर दिखते हैं इसीलिए इससे सही से ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा मैं दूरबीन से देखना चाहूँगा क्योंकि दूरबीन से दूर का भी पक्षी ऊपर जितना भी ऊपर उड़े उनको हम आसानी से जूम करके अपने करीब देख सकते है बिल्कुल जिससे की पक्षी को देखने में हमें आसानी मिले वैसे भी मुझे पक्षी को देखने में काफ़ी सुकून महसूस होता है इस तरह मैं अपने लिए पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना चाहूँगा उपकरण को अपने लिए चुनना चाहूँगा